कल्ह असांजे पाड़े में चेटीचंड जो मेलो मल्हायो वियो हुओ असां लेडिस काफ़ी सत्संग कयो हुन में घणी ख़ल्क बि आहीं ऐं मानीअ जो बि बंदोबस्त हुओ इनकरे हुते खाधे पीते सां कूड़े जो बि क कूड़ो बि घणो थी वियो हुओ ऐं ॿाहिरि किचरे जो जेको दॿो रखियल हुओ उहो टुट्टल हुओ हुनजो ढकण बि टुट्टल हुओ ऐं हुनखे हुनजो किचरो हुन में सभु विझंदा वियासीं जॾहिं सुबुह जो मां उथियसि ॾिठो त उहो किचरो ॾाढो फ़हिलियल पियो हुओ ऐं हुन में जीअ जंत सभु जीअ जंत सभु फ़हिलाइनि पिया जंहिं करे ॾाढी गंदगी पेई थिए बांस बि अचे पेई ॿारनि खे ऐं ऑफ़िस वारनि खे वञण में सभु दिक़त पेई थिए इनकरे नगर पालिका खे फ़ोन कयो त कृपा करे करे हिन दॿे खे बदिलण जी कोशिश कयो